नमस्ते सर सर हम बाहर से टुरिस्टर आए घूमने के लिए गाजीपुर में तो आप हमें यहाँ बता सकते हैं कौन कौन अच्छा जगह है जहाँ पर हम घूम सकें जी और कुछ यहाँ गंगा जी घाट वगैरह सब है या कुछ मंदिर वगैरह तो वहाँ पर कैसे चार्ज वगैरह लगता है या फिर ऐसे ही कैसे वह बुकिंग करके जाना पड़ता है कैसे जी तो अगर मान लीजिए हम आपसे आपके पास आते आपके साथ चलने के लिए तो आप कब फ्री होंगे कितने समय तक हमें मतलब बिजिट कराएँगे कहाँ कहाँ

जी जी जी और बताइए आप कहाँ कहाँ हमें बिजिट ब कराएँगे किस किस जगह पर कौन कौन से मंदिर

जी

तो तो सर आप कल कल के डेट में फ्री हैं खाली हैं आप हमारे साथ घूमने चल सकते हैं जी जी आप कह रहे हैं कि आप फ्री हैं कल के डेट में आप हमारे साथ चल सकते हैं जी तो हम आपके पास कल कितने बजे आ आएँ कि आप थोड़ा अवलेबल हमें मिल जाएँगे तो हम आपके साथ जो है जी जी तो अगर हम यहाँ से जो है अपने यहाँ से स अपने साथ हो लीजिएगा और सुबह आप आठ बजे तक फ्री रहेंगे

ठीक है सर तो हम आपको कल के डेट में आपकी हमारे साथ अपॉइंटमेंट होगी आप हमारे साथ चलियेगा और हमको आप जगह जगह ले जाकर गाजीपुर के पूरा एरिया में जहाँ मंदिर है म्यूज़ियम है सुने हैं यहाँ पर दार्शनिक स्थान है लार्ड कार्नवालिस है और अफीम फैक्ट्री भी सुने हैं तो आप हमें वहाँ बिजिट करा दीजिएगा कल के डेट में कल के अगर डेट में हो जाता है सब जगह तो ठीक है नहीं तो इसके बाद अगले डेट में हो जाएगा और ये बता दीजिए चार्ज वगैरह कुछ आप कैसे जी जी बिल्कुल जी ठीक है नमस्ते सर